सब से पैह्लें जेह्ड़ा कुल्ली पानी च जिसलै तुस न्हा दे होन ते सब तो अपनें आप गी बचानें दा सब तो बड्डा तरीका ऐ कि कल्लै कदें नी न्हानां हमेशा चार पंज बंदे जां चार पंज बंदे कोला दा जंदा बंदे होनें चाही दे दूई गल्ल जिसलै बी तुस न्हान लगगे ते ट्राई करनीं चाही दी ऐ कि कपड़े खोह्लियै गै डाईव पुट्टो पानीं दे बिच्च बूट कपड़े कुपड़े खोह्लियै गै सिर्फ अन्डर गार्मैंन्टस ही पाएदे होन ताकि तुस अच्छे तरिके कन्नै स्विमिंग करी सको होई सकै जिसलै पानी दा बहाव जादै होऐ ते डाईव नेंई पुट्टनीं चाही दी बंदे नूं केंई बारी केह् होंदा कि पानीं दा फ्लो जादै होंदा जेह्दी बज़ह् कन्नै बंदा थक्की बी जंदा क्रास नी करी सकदा ओह् थोह्ड़ी घट्ट होऐ ता बंदे गी तां देनीं चाही दी तारी तूरा बंदा अग्गैं टप्पी बी जंदा कन्नै जिसलै कि जियां हून प्हाड़ें दे बिच्च केह् होंदा कि बड़े बड़े नदियां जां डवरां होंदियां प्हाड़ें कनारै कनारै ते कन्नैं जेह्ड़ा पानी चलदा जंदा एह्दी बज़ह कन्नै केह् होंदा कि चट्टानां होंदियां बड्डियां बड्डियां राक्स उंदे पर पेलछी बज्झी दी होंदी ऐ पेलछी बज्झी दी होंदी ऐ जेह्दी बज़ह् कन्नै केईं बारी बंदा स्लिप बी होई जंदा और केंई बारी स्लिप लग्गने नै बंदा पत्थरै नै स्लिप बज्जियै खल्लै पानी दै बिच्च पानी दे कनारै जेह्ड़े पत्थर पुत्थर होंदे उंदे नै सिर बजदा सिर फटने दा बी परा होंदा ऐ तां करियै कि सब तो पैह्लैं ध्यान रक्खनां कि जेह्ड़ा स्लिपरी स्लिप मारनेंआह्ले सप्पड़ न उंदे कोला दा उंदे कोला दा पैर थोह्ड़ा दिक्खियै रक्खना उंदे कोला दा थोह्ड़ा दूर दूर रैह्नां और उध्दरे कोला दा जिन्ने होई सकै बचनां होंदा क्योंकि पेलछी बड़ी इक बारी बंदे गी तलैस लग्गी जान ते बंदे गी लगदी गै लगदी ऐ बंदे दा गो़डा कटोई जंदा कदें किश कटोई जंदा ते केंई बारी जादा लग्गी जंदी सिर च तां करियै इक चीज़ एह् ऐ कि जित्थें पिल्श ऐ उत्थें नेंई जानां होंदा ते न्हानैं बास्तै होर बड़े जियां होटलक आई गे कि जियां केंई बारी पानी दी डैप्थ होना बी बड़ा बड्डी गल्ल ऐ पानी दा किन्ना डुग्गा ऐ किन्नां नेंई ओह् बी बड़ा जरूरी ऐ केंई बारी केह् होंदा कि कुश ञ्यानें डाईव इयां मारी ओड़दे पानी दा पता नी होंदा कि किन्नां पानी ऐ केंई बारी पानी बड़ा घट्ट होंदा ते केंई बारी पानी कुश कुश जगाह् पर बड़ा जादा होंदा क्योंकि एह् नाले होंदे केंई जगाह् डुग्गे डुग्गे ते केंई केंई जगाह् पद्दरे ते इयां करियै जे घट्ट बध्द बी तारी औंदी होऐ तां बी नी जानां चाही दा पर कन्नौैं कोई बंदा होऐ जेह्ड़ा शैल तारी सिक्खै जिसी माड़ा मोटा तजुर्वा होऐ कि बीह् बाह् पच्ची पच्ची साल दे बड्डे भ्रा भ्रू होई गे उंदे नै बंदा जादातर ठीक रैंह्दा लेकिन कल्ला अगर जा जेकर ते बंदा बड़ा केंई बारी नुक्सान बी होई जंदे हून हमेशा ट्राई करनीं चाही दी ऐ साह्नूं कोशिश करनीं चाही दी ऐ कि जेह्ड़ी स्लिपरी स्लुपरी राक्स नै इंदे पर नेंई चला जाए क्योंकि इंदे पर चलनें नै तलैह्ट बज्जनीं ऐं ते तलैह्स बजगा ते लग्गनीं ऐं जे लग्गी तां फ्ही कोई फायदा नी ऐ ठीक ऐ